जी हाँ मैंने एक बार मेरे विद्यालय समय में गलती की तो जब मैं स्कूल में होमवर्क नहीं कर के ले गया था तब मैंने बहुत बड़ी गलती की थी तो उस स्थिति को मैंने भली भाँति संभाला की मैंने टीचर से बोला की कॉपी घर पर रह गई और कई बहाने बनाए तब जाकर स्थिति को मैं संभाल पाया